हांव दर्या लागसर रावता आनीक दर्या वेळ आसली कारणान हांगा पर्यटनाचो वेवसाय बीन बरें प्रमाणान चलता आनीक आमची गांवांत हिंदू तशेंच किरिस्तांव लोक रावतात पूण म्हाका अशे दिसता की ह्या धर्माक लागून पर्यटनाचे कसलोच वायट परिणाम जालो ना कि किंवा कसले आमचे मदीं लोकां मदीं वायटपण कसलेच जाले ना वेल्यान जे विदेशी पर्यटक आसतात जांकां आमी फॉरॅनर म्हणटाक कांय हिप्पी म्हणटात ते लोक मुद्दामून आमच्या वेगवेगळे कारणांनी तांकां आमी स सहभागी करून घेतात जशें आमची चवथ आसता शिमगो आसता अशी किंवां कसले लग्न सुवाळो आसता अशें वेळाचेर आमी तांका मुद्दाम आपयतात तांकां इन्वायट करतात आनी ते लोक व्हडा उमेदीन तेचो आनंद घेतात दर्यावेळ आसले कारणान चडशे लोक देश भरातले गोंयांत म्हणया किंवा आमचे काणकोण वाठारांत म्हणया चड अशे लोक बीचीस पळोवपा येतात दर्याच पळोवपाक येतात पूण हालीं हालीं मातसो ट्रँड चेंज जाता खुबश्या लोकांक एकांत आवडटा तांकां चड बोवाळ आवडना अशे वेळाचेर ते ज्या जाग्यार अभयारण्य आसा किंवा पयस पयस रानांनी थंड सुवात आसात किंवां पावसाच्या दिसांनी वॉटरफॉल आसात अशीच जाग्यांचेर तेंका वचपाक खूब आवडटा